नमस्ते सर मेरा वो इस्कूल में से मेरा बैग था तो बैग था तो खो गया है वहीं पर छूट गया है और मेरा बैग नहीं मिल रहा है

मेरा कैसे मिलेगा आप इसी कैमरा में मैडम जी देख लीजिये हाँ बस हाँ तो कब आयेंगे हम तो मेरा उसमें कागज पत्तर है बहुत मुझे बताएं कब आयें हम हओ हाँ मैं स्कूल गया था और वो ही तो खो गया है

कित कैमरा आप देख लीजिये एक बार तो जल्दी मेरा कागज पत्तर भी है इसमें

अरे इसमें इसमें पैसा भी मेरा था बैग में कुछ कागज पत्तर भी था मेरे भी उसमें उसमें आधार कार्ड और कागजात वगैरह इसी में बैग में हैं कब आयें देने कब आयेंगे वो जैसे जरूरी है थोड़ा जल्दी करियेगा ना तब मैं हाँ तो जल्दी करके बताइये कि वो मेरा मिल जाये जल्दी आज हो जायेगा कि कल आएं तो जैसे आज जैसे आज चेक कीजिये तो मैं आज ही आ जाऊँ एक घंटे में हाँ तो चेक करके बताइये थोड़ा उसमें पैसा हाँ तो पैसा भी मेरा इसमें बैग में था दस हजार रुपये था उसमें कागज पत्तर भी था इसी इसी में हाँ तो थोड़ा जल्दी करिये मैं आता हूँ कोशिश करिये मैं आज ही आ जाऊँ एक घंटे में और जब ऐसा कि मैं एक आद घंटा में आ रहा हूँ हाँ तो तो आप चेक करके बताइये तो हो जायेगा मिल जायेगा कि नहीं मिल जायेगा